हाँ मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर जो पुराने नृत्य होते थे वो काफ़ी सरल सुंदर और अच्छे होते थे हमें उन्हें देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता था जैसे जैसे हमारा टाइम निकलता गया और हम आगे आते गए हमारे नृत्य में भी बदलाव आया है देखा जाए तो पुराने समय में काफ़ी नृत्य होते थे जो काफ़ी सुंदर लगते थे और हमारे घर की ही औरतें वो नृत्य दिखाई थी और करती थी आज कल नृत्य कला हो गई है हम उस कला को अलग अलग तरीक़े से दर्शा सकते हैं और उस कला को दर्शाने के लिए काफ़ी सारी जगाहें अब बन चुकी हैं जहाँ पर वो अलग अलग तरीक़े का नृत्य करते हैं और दर्शाते हैं और उस कला को काफ़ी अच्छे से दिखा कर अपना सम्मान करवाते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ अब नृत्य करती हैं और उसे दर्शाती हैं आज कल

अब नृत्य हर घर में होता है और उस के लिए मंच बना दिए गए हैं काफ़ी बदलाव हुआ है नृत्य में